हेलो मैम यह डॉक्टर कमला दीक्षित मैम से बात हो रही है मैम मैम एक्चुअली कल रात में मैं थोड़ा बाहर चला गया था एक ज़रूरी काम से तो मैम उसके बाद आया हूँ तो बहुत पेट दर्द हो रहा है और वूमीटिंग भी हो रही उल्टी भी हो रही है तो कुछ दवाई बता देते तब तक के लिए तो मैं कर लेता मैम कुछ जी मैम जी मैम तो कोई दवाई बता दीजिए मैम लूज मोशन भी हो रहा है जी मैम जी जी जी जी जी मैम जी जी जी जी मैम जी जी हाँ मैम यह बोल रहा था कि जैसे खाने में क्या खाऊँगा जी जी जी हाँ मैम यह यह बोल रहा था कि जैसे अभी बहुत कमज़ोरी सा लग रहा है तो उसके लिए कुछ टॉनिक वॉनिक ले लूँ क्या मैम एक्चुअली यह क्या है कि अभी तो है नहीं मेरे पास तो मैम आप बता दो तो मैं ले लेता हूँ ले लूँ क्या जी जी जी जी मैम

जी मैम जी ओके ओके मैम और मैम यह बोल रहा था जैसे कब तक गरम पानी पीना है जब तक ठीक न हो जाए की या ठंड भर पीता ही रहूँ सर्दी यानी खांसी हो रही है मैम थोड़ा गले में जलन वगैरह तो गल अच्छा जी जी मैम मैम यह बोल रहा था बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है सुई तो लेने कि ज़रूरत नहीं है अभी ठीक हो जाएगा न उससे जी मैम ओके ओके थैंक्यू मैम